मां मुंहिंजे घर लाइ मूंखे मुंहिंजे घर लाइ हिकु टीवी खपे पई त हो मां टीवी ॾिसण लाइ वई उते इलाही कंपनियूं जी टीवी हुनमें मूंखे हिकु सोनी कंपनी जी टीवी सुठी लॻी हूं मां ऑडर कयो हू ॿीअ ॾींहं ॿ ॾींहनि खां पोइ असांजे घर अची वई हुनमें फंक्शन सभु चैनलूं सभु इलाही सुठियूं थी अचनि न्यूज़ न्यूज़ जी सीरियल जी नाटक जी मुंहिंजे पप्पा खे बि उनमें सभु न्यूज़ ॿुधण जी ऐं ॾिसण जी मज़ा थी अचे असांखे बि टीवी जा कलर उनजी आवाज क्वालिटी सभु सुठी आहिनि